मैं जब दस साल का था तो मैं स्विमिंग करने जाता था हमारे शक्ति नगर एनटीपीसी सोनभद्र में एक मनोरंजन केंद्र है वहाँ हमारे दादा इम्प्लॉयी थे इसलिए हमार हमें वहाँ पैसे नहीं देने पड़ते थे फिर वहाँ एक कम्पिटिशन हुआ उसमें बोला गया कि दस दिन के अंदर एक कम्पिटिशन होगा जो सबसे पहले उस लास्ट चोटी को छू के फ़िर से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक आ जाएगा वो विजेता होगा और हमें कम से कम बीस मिनट तक पानी में रोकना था अपना साँस लेक जो सबसे ज़्यादा देर तक रोक पाएगा वो जीत जाएगा मैं तो पाँच तक ही रोक पाया लेकिन एक और था जो पंद्रह तक रोक पाया था तो वो विजेता घोषित हो गया और मैं कम से कम देखिए मैं तीन तक रोक सकता हूँ अपनी साँस